भारताची न्याय वेवस्था जी आसा ती आमच्या लोकशायेचो एक खाम आसा आमची न्याय वेवस्था समाजांतल्या सगळ्या लोकांक सामान नजरेन पळयता ज्या मनशान गुन्हा केला त्या मनशा तो मनीस नेता आसूं वा एक श्रीमंत मनीस आसूं वा एक गरीब मनीस आसूं न्याय वेवस्था सगळ्यांक न्याय दिता आनी जो गुन्हा जो करता तांकां शिक्षा दिता